ہم نے ایک حال میں مکسر مسین خریدی وہ مکسر مسین ہمیں بہت سستے میں مل گئی تھی اور اس مکسر مسین کے بہت فائدے ہیں اس مکسر مسین میں جو ہے فسٹ تھنک اس کی اسپیڈ اس کے تھری اسپیڈ موٹر ہے آپ لو پر میڈیم پر اور ہائی اسپیڈ پر اسے چلا سکتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے اپنے جیسے رائس کافی سارے چیزیں پیس پیس سکتے ہو اس میں کافی سارے فنگسن ہیں کافی چیزیں ایویلیبل ہے اس میں اور اس کو جو ہے اس کا واٹ بھی بہت کم وہ الیکٹرسیٹی بھی بہت کم کنزیوم کرتی ہے جس کے کارن وہ مسین جو ہے ہم کو بہت اچھی لگی